लाउ जे हेतै से कहबै खानाकेँ देखबै बर्बाद नहि हुए खाना कतेक अथीसँ उपजबै छी खेत पथारमे कतेक मेहनतिसँ कऽ रहल छी खाना पीना आर बनबै छी ओरिया पोरिया कऽ बनायब ओरिया पोरिया कऽ चलऽ बड़ मेहनति होइ छै खेती मे बुझैय खेती मे लगता लगबै छी तब उपजा होइया कनी मनी करै छी ओरिया पोरिया कऽ अपन खाना ई भात रोटी जे साग सब्जी तऽ बढिये बनैया आरामसँ खाइ छी आरामसँ करबै खाली अथी खाली जियान नहि करब जे कुछो जियान नहि हुये फेकल नहि जाय तेना कऽ हिसाबसँ करब हिसाबसँ करब खाना बनायब खेती पथारी मे रहै छी भरि भरि दिन कऽ रहै छी मेहनति करै छी एतेक लगता लगा रहल छी खेत मे पथार मे तै दुआरे एतेक उपजा बारी होइ अछि भरि भरि दिन रहै छी पानि बुन्नीमे एकदम से मेहनति करैत लेटायत